सेठ मूंखे ॿ ॿ नाइटूं टे ॾींहं म घर वारनि सां महाबलेश्वर घुमण वञणो आहे कुझु तव्हांजो पैकेज वग़ैरह आहे हा सेठ अच्छा ॿियो सेठ हिन जो सेठ हिन जो कुझु ॿियो कुझु डिस्काउंट वग़ैरह कुझु मिली सघंदो आहे असांखे हम्म हा अच्छा हिकु हिकु रूम त हिन में पंज ॼणा आहियूं असां असांखे त ॿ ई रूम लॻंदा हिन में कुझु डिस्काउंट न थी सघंदो आहे छाहे उहो मूंखे ॿिनि ॾींहंनि खां पोइ वञणो आहे सते हज़ार पर साहिबु हुनमें न मूंखे खाधो इंक्लूड न खपे न सेठ असां ॿाहिरि ई करे छॾींदासीं खाली हुन अञा अञा घटि कुझु घटि थी सघंदो आहे साहिबु यार कटे सट पंज हज़ार करे छॾियोसि न ऐं साहिबु असांखे हिकु ॿी बि तकलीफ़ हुई की ड्राइवर जेको आहे न उहो न खपे असांखे भली तव्हां सेल्फ ते कार ॾींदव हलंदो असांखे असां वटि पाण ई आहिनि मां पाण कार हलाइ सघंदो आहियां ठीकु आहे साहिबु मां अचांव थो पोइ कराए थो वञांव भले शाम ताईं हा साहिबु इहो ई नंबर आहे मुंहिंजो हा हा साहिबु